आङो ना बोथिया आं मोजां मोननाय नाया बोथिया ओमफ्राय थुरै सिंगि आरो सिंगि खुसिया बाथा आर दाथ' ना मोनजानाया जोंना बे बाथा बुथाफोरखौथ' मोना नालाय जोङो लखेल नाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो नाया जाहैबाय जेन'बा जोङो गुरनानै मोनो मोननाया जाहैबाय जेन'बा बोथिया थुरि एखमबा बिदिनो सिंगि मोनो सिंगिखौबो जों मोजां मोनो आरो लोगोफ्रा सोरबा सोरबा सिंगि जाया सोरबा सोरबा खुसिया जाया सोरबा सोरबा माबा ना थुरि जाया फिथिख्रि मावा गोरि नास्राय बेफोरखौल' जायो जोंहा जाहैबाय गासिबो जाजोबो जों जानो मोजां मोननाय नाया जाहैबाय बोथिया आरो थुरि आरो सिंगि मागुर खुसिया बेखौ जों बांसिन मोजां मोनो आरो बबाव मोननो जेन'बा इसि बुरजा मोजां मोजां नाखौ दाम गोसा नाखौथ' जोङो इसिबां नागिरनानै मोना बबाव मोन्नो जेन'बा लोगोफ्रा सोरहाबा जायोनो खर' मर' जाया सोरहाबा जाया बोथिया सोरहाबा जाया थुरि सोरबा जाया सिंगि सोरहाबा जाया खुसिया आं हले गासिबो जाजोबो खुसियाबोबो थुरिबो बोथियाबो आरो सिंगि मागुर गासिबो जाजोबो खायसे खुसियाखौ मोजां मोना आरो जों मोजां मोनसिननाया जाहैबाय थुरि आरो सिंगि खुसिया आरो बाथा जोङो लखेल नाखौ बांसिन जानाय जायो आरो जों लखेलआ गोथावसिन जायो नालाय बेखायनो जों बांसिन लखेलखौ जायो ओंखायनो जोङो लखेलखौ बांसिन नागिरनानै जानाय जायो जोङो नागिरनानैनो मोनजायो नालाय बिनिखायनो जोङो नाखौ नागिरनानै जायो जों नाखौ नागिरनोबो मोजां मोनो नालाय खाथि खालायावनो जोङो मोनो जोङो खाथि खालायावनो दैसा दङ बे दैसायावनो जोङो नागिरनानै जाफैयो जों दा लायबानो मोनो नालाय जोङो ओंखायनो जोङो लायनानै जाफैयो एखमबा सारनानै लायो जोङो एखमबा गुरनानै लायो जाबाय जों बेखौनो ओमफ्राय लखेल नाखौनो